औ जोंनि बर' हारिया जेनेबा बिदिनो आबौ आबैनि खोथा जाहैबाय जों खोनानाय बादिब्ला बिदि माखासे खोथाखौ जोङो माबानाय मानिबोदोंमोन आरोखि मानियो दासिमबो नंगौ साननानै दा नंगौ नङा जों बेखौ मोनथिया माने जेनेबा सिय'र खोथा नंगौना नङा बुंनो हालिया आरोखि जायखिजाया खोनानाय खोथाखौ आं माखासे माबानोसै फोरमायनोसै बिदिनो जेनेबा हिनजाव नायनो थाङोबा औवा दाननाय नुयोबा हाबानि बा मोजां लग्न' जाया मोजां माबा जाया जेनेबा मोजां मा होनोमोनलाय बे हाबा जागोन हिनजावजों मोजां माबा मा होनोमोनलाय जेनेबा हिनजावजों माबानाय जेनेबा तारिखआ मोजां नङा बेफोरबायदि सानो ओमफ्राय बिदिनो मानसि गोथै माबानाय नुयोबा जेनेबा मोजां होनो मानसि गोथै बानगारनाय नुबा मोजां होनो ओमफ्राय मावजि गोसोम बारनाय नुयोबा लामाखौ जेनेबा थांनो नांला जेराव थांनो गोसो जादों बेखौ थांनांला होननानै बेखौ जों फोथायो ओमफ्राय बिदिनो गोबां माखासे जेनेबा मोनाबिलि समाव दावला गेसेरबा मोजां माबा जाया गाज्रि माबायो आरो जेनेबा दावखा गाबोबा मानसि थैगोन एबा मानसि सोरबा गोमागोन बेफोरबायदि माखासे फोरमायनाय जायो बेफोरखौ जों मानिबोदों आरोखि दासिम जेनेबा दावला मोनाबिलिफोराव गेसेरबा जों बेखौ सिथारनानै जानांगौ मानांगौ बेफोरबायदि होनो ओमफ्राय जेनेबा माबाब्लाबो न'फोराव जेनेबा बिदिनो मावजि गाबबाय थाबाबो माबा खैफोद जायो बेफोरबायदि जोंहा फोथायनाय दङ जोंनि बर' हारियाव माखासे माबा गोदोनि आबै आबौ मानिबोनाय बेफोर खोथाफोरा आरो जेनेबा माखासे जों बेखौनो मानिबोयो दिनैसिम मानिबोगासिनोबो दं एसे एनै नंगौबो खोमा सानो जादोंबो जेनेबा दावखा गाबबा जानायाबो नंगौ मानसि थैनायाबो थैयो मालाबा मालाबा थारैनो जायोबो बेफोर माखासे फोथायनाय माबाफोरा बिदिनो आरोखि ओमफ्राय एसेनोसै